हा समाचार में समाचारनि में सामाजिक संस्कृति मुद्दनि ते घणी चर्चा थींदी आहे और हू चर्चाऊं असांजे सुठे लाइ ही थींदी आहे जेके बि मुद्दा समाचारनि में असांखे ॾेखारे वेंदा आहिनि उहो मुद्दा असांखे अॻिते वधाइण लाइ ई और हुननि ते कम करण लाइ ई उहो मुद्दा समाचारनि में ॾेखारिया वेंदा आहिनि और हुननि जो जेको मक़सदु थींदो आहे हो समाज में अॻिते वधण लाइ ही थींदो आहे